जशी की तुमी जाणान आतांची भुरगीं ए आय आनी चेट जी पी टी उजार करीत आसतात कसलीय जाप येना वा प्रयत्न करनासतना सुद्दां प्रश्न चेट जी पिटीर घालतली आनी जाप मेळटली कांय जाणांक तें उजार करपाक येना तेजर आमी तांकां शाळेंत शिकयलें जाल्यार ती ताचो वापर करतली फक्त वायट कामाक न्हय पूण बरें कामाक तरी करतलीच तर भुरग्यांक आमी सारकी तिची देख दिवपाक जाय आनी ते कशे तरेन बरे तरेन वापर करपाक जाय तें आमी शिकोवपाक जाय आनी आतांच न्हय पूण मागीर सुद्दां आक्खां आतां सगळें एआयाचेरूच आसतले कांय आतां रोबोट सुद्दा हाडटात शिक्षक रोबोट जावन येतात आनी जायतें चल्लां तर भुरग्यांक ताचो बरो वापर करपा खातीर आमी तांकां टॅक्नोलॉजीची एआयाची सारकी म्हायती दिवपाक जाय आनी ज्ञान दिवपाक जाय